करै छियै जजात ओकरा गहूँमके बोडिंगसँ पटबै छियै ओइमे खाद दै छियै खाद आनै छियै दोकानसँ ओकरा ओइमे छिटै छियै एकबेर तरी खाद दै छियै तकरबाद अहाँके यूरिया दै छियै तकरबाद एकबेर पोटास दै छियै एकबेर ओइमे नीमजीम दै छियै तकरबाद पटायल जाइ छै तकरबाद फेन ओइमे दोबारा यूरिया दै छियै ओइ हिसाबसँ ओकरा जोतल जाइ छै तऽ ओकरा जोइत कऽ ओइमे बिया बाउग कयल गेल बाउग केलाके बाद पटौनी भेल पटेलाके बाद खाद छिटल गेल खाद छिटलाके बाद फेन ओइमे छाउर छिटल गेल तकरबाद ओ नमहर भेल नमहर भेल तऽ ओइमे दबाइ मारल गेल दबाइ मारलाके बाद ओ गम्हरापर अबै छै फेन एगो दोसरो दबाइ देल जाइ छै ओइमे गोट देल गेल ओइमे गोटमे दबाइ देल गेल ओकरा खाद देल गेल फेन गोटमे मसुरी बाउग भेल मसुरियोमे अहाँके पहिने जोतल गेल तकरबाद ओइमे खाद पड़ल तरी खाद दियौ तकरबाद यूरिया दियौ ओकरा ओ किड़ा मरैवला दबाइ दियौ तकरबाद ओकरा फेन यूरिया दियौ तकरबाद ओ होइ छै तहन ओकरा फेन अथी करू तहन ओ पकल फेन ओकरा उखारू ओकरा आनु थ्रेसरमे दाउन करू आओर हाथेसँ चुरू चाहे जे किछु करू तकरबाद ओकरा सुखायल गेल तकरबाद ओकरा दालि बनबु दालि दर्रू ओकरा बनाउ एकरा ओकरा खाना खाय लए दियौ पौशुके दियौ हरचीजमे देल जाइ छै तऽ आओर अहाँके वएह सब छै मैदुके लेल बनबैके लेल ओकरा उपजाबैके लेल छै वएह सब ओकरा उपजाबु ओकरा अहाँ ढङ्गसँ रखियौ ढङ्गसँ चलियौ तऽओइमे अहाँके फायदा होयत नहि ढङ्गसँ चलबै तऽ ओइमे नहि अहाँके फायदा हैत ओइ हिसाबसँ चलियौ ओइ हिसाबसँ अहाँ उपजइयौ ओकरा हिसाबसँ ओकरा रखियौ

चलैवला छै ओकरा नहि ओइ हिसाबसँ उपजेबै तऽ नहि चलतै तऽ वएह सब किसान के वएह छै जे ओकरा ढङ्गसँ करियौ ढङ्गसँ खेती करियौ ढङ्गसँ उपजइयौ ढङ्गसँ ओकरा कटैयौ ढङ्गसँ ओकरा रोपैयौ तऽ ओ किछु ओइमे अहाँके लाभ हैत नहि उपजेबै नै अहाँ ढङ्गसँ रखबै अहाँके नैहि हैत तऽ ओइ हिसाबसँ किसान जौँ उपजाबै तऽ ओकरा लाभ छै आओर नहि उपजाबै तहन तऽ ओकरा नहि लाभ छै तऽ ओइ हिसाबसँ अहाँ लगता दियौ ओइ हिसाबसँ अहाँ उपजैयौ ओकरा कटैयौ ओकरा दाउन करैयौ ओकरा ओरियाकऽ आनिकऽ रखियौ तब ओकरा अहाँ ओकरा जेना मर्जी तेना अपन खैयौ तऽ वएह सब छै ओहीनाकऽ किसानके तहन छै आओर नहि उपजेबै नहि करबै तऽ कोइ फायदा नहि छै से सब अहाँ करियौ